चोवीहा फरवरी उणिवीह सौ ॿियानवे चोवीह मार्च उणिवीह सौ ॿियासी फ़स्ट पहिरीं मार्च ॿ हज़ार चारि ॿावीह डिसेम्बर ॿ हज़ार नव चोवीह डिसेम्बर ॿ हज़ार उणिवीह